हा हरिओम भाभी केरु हा ॿुधायो तव्हां केर था ॻाल्हायो अच्छा कल्ह बि तव्हां फ़ोन कयो हो छा

अच्छा उहो हा ॿुधायो ॿुधायो हा हा हा हा हा अच्छा बागीचो न माना गार्डन माना बागीचो खपेव न

ओके ठीकु आहे जी ॿुधायो जी जी जी जी ॿुधायो माना हेठि मथे ठहिराईंणी अथव हीअं हेठि मथे ठहिराईंणी अथव जॻहि तव्हां खे पोइ हुन में त ख़र्चु चङो ईंदव पोइ हाणे तव्हां खे टीअर गेटरनि ते ठहिराईंणी आहे की न तव्हां खे आर सी सी ठहिरायणो आहे उन्हीअ जी त वरी असांखे छा चइबो आहे परमिशन हुन जी खपंदी

हा हा हा उहो ई तव्हां जा पन्ना कीअं बराबरि अथव जॻहि या सभु जी जी ठीकु आहे ॿुधायो

जी

हाणे लाइटियूं लाइटियूं फिटिंग थी जी उहो ॾिसणी ॾिसणी पवंदी पाण जॻहि साम्हूं पर असां ॾिसो जेका ॻाल्हि आहे सिधी तव्हां खे शयूं ऊचियूं मिलंदव नलका वलका सभु लाइट जी फिटिंग करे बि सभु चङी तरह ॾींदासीं पर मां असां मुंहिंजो रेट थोरो भाभी वॾो अथव चारि हज़ार फुट सां वठंदो आहियां तव्हां मुंहिंजी पहिरें जॻहि ॾिसी अचो कंहिंखां बि पुछो मार्केट में पर चारि हज़ार फुट सां अथव जॻहि तव्हां जी जॻहि ॾिसी करे वधीक ख़बर पवंदी हा सभु माना ईअं सुठी शइ आणे ॾींदा हिकदमि सुठी अथव पेरिवियर ईंदा अथव हे जेक्वार जा ईंदा अथव जेकी तव्हां चवंदव साइज़ तव्हां खे ॾींदासीं हा हा पसंदि तव्हां कंदो जी जी जी जी जी पोइ बि तव्हां खे ॾेखारींदासीं त उहो सभु सभु कर मथां चओ था आर सी सी खपे या त त फिक्स खपे इहो ॿुधाइजो त तव्हां खे छा अथव पोइ हिनजे हिसाब सां वरी छा चइबो आहे कलर पथर लॻाईंदव या टेरिस ठहिराईंदव छा कंदो हो सभु वरी ॾिसणो पवंदो माना हा हा त पोइ हुन में थोरो ख़र्च त ईंदव हा ख़र्च त ईंदव सुठो बाक़ी तार वार सुठे सां वठंदोमांव त शइ तव्हां खे सभु सुठी मिलंदी

उहो बि तव्हां हा उहो बि हा अॼुकल्ह जेको अॼुकल्ह ज़माने साम्हूं जेका अचनि तव्हां हिकदमि जेको आहे अॼुकल्ह ज़मानो जीअं हले थो वॾियूं वॾियूं न न उहो बि न न न उहो तव्हां खे पसंदि कराईंदासीं वठी वेंदासीं तव्हां तव्हां खे वठी वेंदासीं हुनखे ॾेखारींदासीं इहा असांजे बजट जी आहे या नथी तव्हां जे अघ में बीहे बीहे थो जीअं अञां सुठी पसंदि थी अचेव त जेको मथां लॻे थो खणी थोरो उहो उणिवीहो वीहों ॾिसी वठंदासीं बाक़ी

न न उहो न ॾींदासीं उहो कीअं ॾींदासीं तव्हां खे उहो त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ॾिंसदव न असां खाली जॻहि ठाहींदायूं दादी फर्नीचर न विकिणींदा आहियूं हा उहो भले तव्हां खे ईअं सुञातल आहिनि जेके हा उहो सुञातल आहिनि उहो सुञातल आहिनि पर तव्हां खे मिलाईंदासीं बाक़ी अॻियां तव्हां मुंहिंजो हे खाली ठाहिण जो ख़र्चु अथव जेको तव्हां खे ठाहे ॾींदुमि सुठो स्टोरेज वग़ैरह जिते खपेव चङी तरह मन हुजनि उहो सभु करे ॾींदासीं रांधिणे में बि जीअं खपेव अॼुकल्ह जे हिसाब सां जेको अचे थो रंधिणा जेके अॼुकल्ह अचनि चवंदा आहिनि मोडुलर किचन हा जीअं चवंदा आहिनि हा मोडुलर किचन वग़ैरह रंधिणा ठाहे ॾींदा तव्हां खे न न उहो त तव्हां खे पूरो कंदो न न हो उहो उहो हाणे ॾींदासीं सॼो तव्हां खे चङी तरह लीकप्रूफ हणी ॾींदासीं जेको हूंदो आहे अॼुकल्ह जीअं वहेव न जॻहि हुन हिसाब सां ख़बर ई अथव

हा उहो पिंक विंक हणी ॾींदासीं चङी तरह तव्हां खे सुठी क्वालिटी तव्हां ॾिंसदव तव्हां खे पसंदि ईंदी उहो उहो थी वेंदव सभु चिंता न कयो गारंटीअ सां कमु सुठो मिलंदो बाक़ी तव्हां ॾिसो अची ईअं त मूं पहिरें नंबर में अथव पंजे नंबर ताईं चङियूं जॻहि ठाहियूं आहिनि हर कैंप में ॿ ॿ टे टे चारि चारि जॻहियूं ठाहियूं आहिनि तव्हां खे नंबर मिलियो आहे तव्हां ॾिसो ना मार्केट में भले पुछिजो मइलूम ईंदो इहो भॻवानु ॾाढो सुठो ई आहे हा हलो भले शाम जो शाम जो हलो भले हा हलो न भले शाम जो अचो दुकान ते पोइ भले तव्हां खे वठी था हलूं भले पंजे साढे पंजे ताईं अची वञो पंज साढे पंज अचो शाम जो उहो बराबरि अथव तव्हां अॼु शइ ॾिसजो पोइ भले ॻाल्हाइजो भले पोइ वेहंदासीं न पाण में थोरो मतिलबु ॾिसी त अचो शइ ॾिसी पोइ ॻाल्हाइजो बाक़ी अघु बराबरि ई अथव इनमें एॾो घटि न थींदो घणाई तव्हां शइ ॾिसो मतिलबु पोइ ॻाल्हाएजो न सम्झि में अचे जीअं तव्हां चवंदव न वधि में वधि सौ सौ पंजाहु हेॾो होॾे कंदोमांव बसि वधि में वधि सौ पंजाहु सौ पंजाहु हेॾे होॾे थींदो वधीक न सम्झो न न बसि दादी पर तव्हां जॻहि ॾिसो त शयूं ॾिसो जॻहि ॾिसो सभु शयूं ॾिसो जॻहि ॾिसो पोइ भले ॻाल्हाईंदासीं वेहंदासीं शाम जो अचो जॻहि ॾिसो हा जेको तव्हां खे वेझो पवे तव्हां खे पोइ मुंहिंजी दुकानु त टे नंबर में अथई जॻहि सभिनि हंधि ठहियल आहिनि दुकानु पासे बि जिते तव्हां खे वेझो पए ठीकु आहे हा हा हा हा जी जी हा ओके